जब हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो हम उसे अच्छा खाना बना कर खिलाते हैं जिसमें स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाते हैं जिसे खा कर बीमार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिंस प्रोटीन वा कार्बो हाइड्रेट मिल सके खाने में हम पकाते हैं दलिया खिचड़ी दलिया खिचड़ी हल्का भोजन होता है तथा साथ ही हम हरी सब्ज़ियाँ खिलाते हैं जिसमें जो पौष्टिक होती है इसमें खून की मात्रा बढ़ती है इसमें लौकी पालक करेला गिलकी मेथी की भाजी भिंडी आदि खिलाते हैं साथ ही हम बीमार व्यक्ति को फल और फ्रूट्स भी खिलाते हैं जिसमें चुकंदर अनार शलजम सेब केले अंगूर अंजीर नासपाती व पपीता आदि भी खिलाते है जिसमें उसके शरीर में किसी चीज़ की कमी विटामिंस या प्रोटीन की कमी की पूर्ति की जा सकती है व उसे स्वस्थ बनाने में मदद करती है और साथ ही वह बहुत जल्द स्वस्थ व तंदरुस्त हो जाता है